बिवजाचें म्हणल्यार किदें आसा तूं तांकां ते तेगेले तेंगेचो धंदो तेंगे कितें जशीं जशीं चॅनल तेंगे चलता बरें तस तो तांकां फायदो आसता कितें आनी तें कितें वाडोवपाक तांकां वाडोवपाक जाय किद्याक तेंगे न्यूज दाखोवपाचें आसता तांकां तें तेंगे तेन्ना म्हण तें कितें तें वाडोवपूच जाय न्हू पूण कितें आमकां तें कशें समजून घेवपा जाय तें आमी विचार करपाक जाय न्हू कित्याक बाबा तें बाबा इतलें कितें जाता इतलें कितें आहा कितें आसा प्रत्यक्षान जाता कितलीं आनी आमगे सांगता कितलें तें आमी पळोवपाक पडटा हेजो करता असो न्हू की तो आपलो धंदो कित्याक सोडूं जाय तेगे तमतेलो पूण आमी विचार करपाक जाय न्हू की हितू कितलें बरें आनी खऱ्यां कितलें वायट आहा आनी आपणें दितली जाय ती वायटा तें आपूण सोडून दिवपाक जाय